ویسے تو ادویات بہت مختلف طرح کی آتی ہیں جو سستی بھی ہوتی ہیں اور مہنگی بھی ہوتی ہیں مگر ہماری آمدنی کی بات کریں تو جیسے کبھی بھی گھر میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے شوہر بیمار ہو جاتے ہیں کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دوائیوں کی ضرورت تو پڑتی ہے تو ہمیں لینی ہی پڑتی ہیں وہ مہنگی ہوں یا سستی ہوں اور اگر ہم سرکاری مراکز کی بات کریں تو وہاں پر مفت دوائیاں ملتی تو ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں اگر ہم بیماری کی حالت میں بھی لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں سرکاری مراکز جتنے بھی ہیں یہاں پر ادویات ملتی تو ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا رہنا پڑتا ہے جس جو کیا ہے کوئی بیماری میں ہو کچھ بھی ہو سب کے لیے برابری لائن میں لگنا ہی پڑتا ہے اگر ہمیں مفت لینی ہے تو لائنوں میں لگنا پڑے گا اور اگر ویسے ہم اپنی آمدنی سے خرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ مہنگی بھی خریدنی پڑتی ہے اور اس میں سستا اور مہنگا زیادہ تر کافی سارا ہماری آمدنی کا حصہ ادویات میں خرچ ہوتا ہے کیونکہ آج کل مختلف طرح کی بیماریاں چل پڑی ہیں وائرل فیور ہوتا رہتا ہے لوگوں کو آئے دن اور کافی سارے ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی ہے تو ایسے ہی بس یہی ہے اب جہاں سستی اگر ہم سستی کی بات کریں تو سرکاری مراکز میں جانا پڑے تو وہاں لائنوں میں لگنا پڑے گا اور اگر ہمیں اپنے آمدنی سے خرچ کرنا ہے تو وہ بنا لائنوں کے لیے ہمیں مہنگی بھی لینی